हम एहन पोथी पढ़ने छी जे कानबाके लेल बाध्य कऽ देलक हम ओहि पोथीक चर्चा कऽ रहल छी से थिक प्रवास पियासल प्रवास पियासल एकटा कविता सङ्ग्रह थिक जाहिमे एक एहन पियासल व्यक्तिके भावना उद्घाटित भेल अछि जे प्रवासमे रहबाके लेल बाध्य छलाह प्रवास केहन तँ परिवारक सङ्ग नहि असगरे रहबाके लेल बाध्य ओहन व्यक्ति यदि परिवार दूर देश काममे रहै छलै आ अपनो केहन ठाम तऽ लिखने छथि जे पापी पेट पुरइनिया लख कहल जाइछै जे ओहि समयमे जाहि समयमे जगदीश मिश्रजी पुर्णियाक वास करै छला ओहि समयमे कालापानीक सजा पुर्णियामे पहुँचाकऽ कयल जाइ छलै अर्थात कालापानीमे जहिना लोकके सजा भेटै छलै स्वतन्त्रता सेनानीकेँ ठीक तेहने सनक अनुभव स्वतन्त्रता प्राप्तिक बाद पुर्णियामे होइ छलै बड़का बड़का मच्छड़ बहुत गर्मी परिस्थिति ओहन जे ओहिमे जिअब बहुत कठिन ओहिठाम रहैत डॉक्टर जगदीश मिश्रजी अपन पोथी प्रवास पियासल लिखलनि प्रवास पियासल पढ़बाक बाद निश्चिते कोनो पाठक सौहृदय पाठक कनबाके लेल बाध्य भऽ जेताह जे केहन मजबुरी छै एहि जीवनमे जीवन सभटा सुख तऽ नहिये दै छै थोड़बो सुख देबामे जेना परहेज करैत हुए हम तऽ पाठकसँ आग्रह करब जे प्रवास पियासल कविताक बादमे पढ़ब पहिने ओकर जे आमुख तकरा पढ़ु जे डायरीसँ नामे ओहिमे लिखल गेल अछि निश्चिते ओहिमे साहित्यकारक ओ मनोभाव ओ साहित्यकारक ओ दशा इन्गित भेल अछि जाहिसँ पाठककेँ सोचबाके लेल मनन करबाके लेल आ कहि सकै छी कानबाके लेल बाध्य भऽ जाए पड़ै छनि सभकिछु रहितो जँ परिवार नहि तँ ओहि व्यक्तिक जे दशा सएह हिनको भेल छनि आ तैंं मजबुरीमे ओहन कविताक सृष्टि भेल जे पाठककेँ आकृष्ट करैत रहल आइयो आकृष्ट कऽ रहल अछि आइ जे पूर्णिया बहुतो बदलि गेल मुदा ओहि परिस्थितिके स्मरण कऽ पाठक रोमाञ्चित भऽ उठै छथि पाठक भावुक भऽ उठै छथि आ स्वतः हुनक आँखिसँ नोर खसि पड़ै छनि